जय झूलेलाल मूंखे मुंहिंजे परिवार सां गॾु जॾहिं बि समय बिताइण जो वक़्तु मिलंदो आहे वक़्तु मिलंदो आहे त मां सभिनि खां पहिरीं मुंहिंजे परिवार लाइ मां कुझु हेल्दी ठाहिण जी कोशिशि रोटी ठाहिण जी कोशिशि कंदी आहियां त हुननि खे जेको वणंदो आहे उहो मां ठाहींदी आहियां मुंहिंजे ॿारनि लाइ त मां सर सॼे हफ़्ते जो डाइट चार्ट ठाहे रखियो आहे मुंहिंजे ॿारनि खे उनमहिल जेको वणंदो आहे मां उन डायरीअ मां ॾिसी करे ई ठाहे ॾींदी आहियां ऐं मुंहिंजा ॿार ॾाढे शौक़ु सां खाईंदा आहिनि मुंहिंजे परिवार वारनि खे बि मुंहिंजे हथ जी रोटी ॾाढी वणंदी आहे त उन्हनि खे मां उहा ठाहे ईंदा आहिनि महिमान वग़ैरह त मां उन्हनि खे उहो ई ठाहे ॾींदी आहियां जेको उन्हनि खे वणंदो आहे मुंहिंजे पाड़े वारनि खे केॾीमहिल ज़रूरत हूंदी आहे त मां हुननि जी बि हुन डिश ठाहिण में जेका उन्हनि खे वणे थी उन्हनि में हेल्प कंदी आहियां मुंहिंजी रेसिपी मां उन्हनि सां गॾु शेयर कंदी आहियां ऐं ॾाढे शौक़ु सां खाईंदा आहिनि उहे रेसिपी फॉलो बि कंदा आहिनि ऐं चवंदा आहिनि आंटी तव्हांजी डिश मस्तु आहे असांखे वणे थो खायूं था त असांजे ॿारनि खे बि तव्हांजी डिश वणे थी जय झूलेलाल